भोजपुर का मंदिर कंकाली मंदिर जहाँगीराबाद का काली मंदिर और भी कई मंदिर हैं बिड़ला मंदिर है जो भोपाल ज़िले में पूजा इस्थल के रूप में पूजे जाते हैं सावन का पूरा महीना हमारे यहाँ भोजपुर के मंदिर में मनाया जाता है हर सोमवार पे वहाँ पर बाबा भोले का श्रृंगार होता है और यदि केवल भोपाल के इतिहास की बात की जाए तो यहाँ पे दूसरे धर्म से सम्बंध यदि हम सम्बंधित बात करते हैं तो जो इस्लाम धर्म का भी बड़ा महत्व है यहाँ एसिया की सबसे बड़ी मस्जिद है जहाँ पर एक साथ मुस्लिम भाई नमाज़ अदा करते हैं